गुद इबिनिं नोंथांनि मुङा मा अ नोंथांनि रिजनिंखौ बुंनो हासिगौ ना अके आं सेक खालामसै नोंथांनि आंनो नोंनि स्कुलनि कलेजनि बारै खोनथानो हागोन अके नोंथाङा नोंनि पारसेनतेसफोर जाय ओइस एस एल सि बर्डआव हाय आरो ग्रेजुयेसन निखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा औ नोंथाङा दा बबे दायटआव एप्लाय खालामदों बेवहाय माबायदि खामानि मावनो सानदों अके बाय